मैंने अपने एक साथी के साथ योगा पास किया है और यह अनुभव अकेले अभ्यास करने से बहुत ही अलग होता है और मिलके योगा करने के अंदर हमें आनंद मिलता है और एक समय का हमें पता नहीं पड़ता और अकेले योगा करने में कई बार हमारा मन नहीं करता और बड़ा बोरियत महसूस होता है तो मिलके मित्र के साथ या एक समूह के साथ योगा करने का अनुभव बहुत आनंददायक और अच्छा रहा है और अकेले योगा अभ्यास करने से यह बहुत ही अलग है